हेलो हाँ हेलो आप मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं मेरा नाम रिया कुमारी है आपका

अच्छा वहाँ की किसानी खेती में खेती बाड़ी के बारे में कुछ बताइए वहाँ पर कैसा मौसम है हमारे यहाँ तो बादल लगा रही लेकिन बारिश नहीं हो रही उधर बारिश हुई है क्या अच्छा बारिश नहीं हो रही अभी अच्छा हाँ हाँ हाँ सब्ज़ी तो यहाँ हो रही अभी अभी सब्ज़ी में यहाँ पर करैला भिन्डी यह सबकुछ हो रहे हैं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पर कीड़े उड़े लगने की अच्छा कीटनाशक का प्रयोग थोड़ा कम ही कीजिए हो सके तो कुछ जैविक खाद का प्रयोग कीजिए हाँ थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है जी तो फिर और उधर मकई सब का दाम बताइए कैसा है अच्छा अभी कैसे चल रहा है अच्छा इधर भी मकई का दाम तो उतना ही है उधर मकई उपज़ रहा है ना अच्छे से अच्छा अभी फिलहाल तो अभी क्या कौन सी फ़सल लगी है वहाँ पर अच्छा मूँग की फ़सल लगी है मूँग की फ़सल कैसी है वहाँ पर बहुत अच्छा है हरा भरा खेत है ना

अच्छा अब धान का बीज गिर रहा है जी इधर भी अब धान का बीज गिराएँगे बस बारिश की ही समस्या है बारिश ही नहीं हो रही यहाँ पर बारिश हो जाए ना एक तो फिर हाँ तो वह यही है कि बारिश नेचुरली होती तो अच्छा रहता प्राकृतिक तरीके से होती बारिश तो ज़्यादा अच्छा होता किसानों हम किसानों को थोड़ी राहत मिलती

बारिश की दिक्कत तो उधर भी है हाँ यह तो है कि आजकल थोड़ी मशीन आ सब आ गई है तो थोड़ा आसान हो गया है हम सब किसानों का

हमलोग का भी वही अभी भिन्डी है परवल है झींगा है कद्दू है यही सब अच्छी सब्ज़ी है ठीक है ठीक